بڑے بڑے ہاسپٹل کھل گئے ہیں ہر جگہ بڑے بڑے ہاسپٹل کھل گئے ہیں کسی چیز کی اب اتنی پریشانی نہیں ہے اور اب اتنی دقت نہیں ہے اب اتنا دقت نہ ہے بڑی بڑی ہاسپیٹل کھل گئے ہر جگہ اور پٹنہ میں سہرسہ میں نئے نئے بڑے بڑے ہاسپیٹل نکلے ہیں اور اب اتنا ویوستھا ہے ہر چیز کا پہلے اتنا کچھ نہیں تھا ویوستھا اب اگر کسی کو پریشانی بھی ہوتی ہے تو ہاسپٹل اپنا لے جاؤ ڈاکٹر بھی وہاں کے بہت اچھے ہیں ڈاکٹر علاج کرتے ہیں اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہیں اور اور ہمیں ابھی اگر کوئی دقت ہوتی ہے تو ہم بھی آرام سے اپنا ہاسپیٹل چلے جاتے ہیں اچھے اچھے ہاسپیٹل طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ہاسپٹل میں اچھے سی دیکھ بھال ہوتی ہے اچھے سے